राज्यांतली राज्य सरकारची येरादारीची वेवस्था आसा तेन भायर खासगी येरादारी वेवस्था आसा तशें पळोवपाक गेलें जाल्यार सरकारची येरादारी वेवस्था ही खूब कमी आसा गोंय हें डोंगर दर्यांनीं वसलेलें आसा आनी ताका लागून शारां पुरतो जर विचार केलो जाल्यार शारांनी येरादारीची वेवस्था बेस बरी आसा पूण गांवगिऱ्या वाठारांनी खूब अडचणी येता वरांचीं वरां बशीक रावचें पडटा आनी ताका लागून वेळ फुकट वयता भुरग्यांक इस्कोलाक वयतना बाकिच्यांक कामार वयतना खूब अडचणींक तोंड दिवचें पडटा भारतांत प्रवास परवडटा भारतांतली एकूण येरादारीची वेवस्था जर पयली आसत विमान आसत आगगाडी आसतली बाकी रस्त्या वेल्यान जी वाहतूक आसतली ही बरी तरेन चलता आगगाडयेचें तर खूब बरे पद्दतीचें जाळें पूर्ण देश भरांत विणलेलें आसा आनी ताका लागून पूर्ण भारत भर प्रवास करप हें खूब सोयीचें जाल्लें आसा हालींच्या वर्सांनी विमानतळ खूब वाडलेले आसात ताका लागून भारताच्या खंयच्या टोंकापसून दुसऱ्या टोंकापर्यंत वचपा खातीर विमान प्रवास ही खूब सोयीची वाहतूक जाल्ली आसा आनी ताका लागून तो परवडटा अशें दिसता